भारत गाड़ियों से आने जाने का सिस्टम आज के समय में वर्तमान स्थिति में हम देखते हैं कि बहुत अच्छा सिस्टम है अभी तो भारत एक विकसित देश है और विकाशील होने की क्रिया में अपने प्रगति पथ पर बढ़ रहा है वर्तमान द्वारा शासन की अनेकों योजनाओं के माध्यम से हम सड़क परिवहन प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत हम देखते हैं कि जगह जगह सरकार के द्वारा अच्छी सड़कों का निर्माण निर्माण किया जा रहा है और सभी परिवहन से एक दूसरे के शहरों को नगरी को नगर नगर नगर निकायों को जोड़ा जा रहा है हम देखते हैं कि आने वाला समय भारत का है और किस प्रकार का है तो हम देखते हैं कि यातायात बहुत सुलभता से सर्व सर्व व्यापकता से और बढ़ रहा है हम हमारे सामने मुद्दे किस प्रकार के हैं तो मुद्दे इस प्रकार के हैं कि हम कहीं भी जाते हैं तो गाड़ियों गाड़ियों में असामाजिक तत्व जैसे जिस प्रकार के रहते हैं कि उसका परिपालन नहीं करते जब भी यातायात नियमों नियमो का उल्लंघन करते हैं यह मुद्दा एक हमारे लिए विश्वसनीय है कि हम नागरिकता का पालन नहीं करते जहाँ भी जाते हैं तो अनु अनुशासनहीनता करते हैं जैसे उदाहरण के लिए हम कोई मोटर साइकिल चला रहा है तो हम अगर कोई पुलिस वाला हमको पकड़ता है तो हम उसको हम लाइसेंस नहीं दिखा पाते और गवरमेंट यातायात नियम नियम में है कि जब भी गाड़ी चलाएँ तो दो लोग बैठें लेकिन हम हम नागरिक संहिता का उलंघन करते हैं हम तीन लोग हैं उससे अधिक बैठ जाते हैं यह भी हमारे यातायात में एक बहुत बड़ा मुद्दा है जब भी कोई बड़ी गाडी चलती है तो कोई भी एक फोरेलो फोरेलो या बड़ी गाड़ी चलती है तो हम उसमें हम गाड़ी के कागजात नहीं मिल पाते या हम पुलिस वालों को नहीं दिखा पाते ये भी एक हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि इस पर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए अभी तो भारत एक स्वर्णिम देश है यहाँ की यातायात व्यवस्था बहोत सटीक और सुलभ है एवं शासन इसके ओ इसके ओर अग्रसर भी है लेकिन हम देखते हैं कि हम जहाँ जहाँ जो ये तकनीकें तकनीक के माध्यम से गवरमेंट एक एक दूसरे की एक दूसरे के शहरों का शहरीकरण नगरीकरण के माध्यम से सड़कों को जोड़ा जा रहा है उसका चौड़ीकरण हो रहा हो रहा है अभी भारत में लगभग सत्तासी हजार सत्तासी हजार वर्ग किलोमीटर में हमारी यातायात व्यवस्था है और अपितु जो केंद्र सरकार ने अभी जो फैसला लिया है उसके हिसाब से दो हजार पच्चीस तक दो हजार पच्चीस से दो हजार सत्ताईस तक हमारी भारत की सड़कें अमेरिका के सड़कों के मुकाबले बहुत अच्छी एवं सटीक बनेंगी ऐसा हमारे वर्तमान केंदीय मंत्री जी ने भी ऐसा हमसे आह्वान किया है वे एवं उनके एक बौद्धिक में बताया गया है लेकिन हम क्या कर सकते हैं तो हम एक मानवता के कारण हमारे अन्दर ऐसा मुद्दा आता है कि हम जहाँ भी जाएँ सटीकता से उसका पालन करें हम कोई भी गाड़ी चलाएँ मोटर साइकिल टू व्हीलर फोर व्हीलर तो हम उसका परिपालन करें हमारे साईड का ध्यान रखते हुए हम बराबर सुरक्षा के दृष्टि से चलें ताकि उसमें हमारा भी हित है हमारे परिवार का भी हित है समाज का भी हित है राष्ट्र का भी हित है और इसी प्रकार सभी लोग का हित है अगर हम छोटे छोटे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे तो समाज हित में भी एक एक अच्छा असर पड़ेगा और हमारे नागरिक शिष्टाचार के इस पर भी एक अच्छा हित पड़ेगा और आने वाला भविष्य एक सटीक सुन्दर एवं सभी प्रकार के यात हम नियमों का पालन करेंगे अपितु सरकार ने भी इसका बहुत अच्छा पालन किया है सरकार ने कुछ ठोस कदम भी उठाए हैं कुछ अनुशासनहीनता करने वाले पर कुछ चालानी कर्रवाई कुछ कठोर भी की है लेकिन उससे भी ऐसा समझ में आता है कि वर्तमान में फरक नहीं पड़ रहा है फरक पड़ेगा तब जब स्वयं स्वयं व्यक्ति इस पर अपना ध्यान देगा और भारत को एक अच्छी दिशा प्रदान करेगा तब ये भारत का युवा एक अच्छा कार्य कर पाएगा